हिन ज़िंदगीअ में मां जाम कुझु सिख्यो आहे मुंहिंजी पंहिरियूं दोस्ती जाम हूंदी हुई मां ख़ाली घुमंदो रहंदो होसि सजो ॾींहुं पढ़ाई ते मुंहिंजो ध्यानु न हूंदो होसि पर पोइ मूंखे सम्झ में आयो मां जेॾी महिल मुंहिंजा ऐग्ज़ाम आया मां पढ़ाई घटि कई हुई दोस्तनि सां घुमंदो होसि त मुंहिंजी रिज़ल्ट में घटि मार्कूं आयूं इहो ॾिसी करे मुंहिंजी मम्मी जाम रोई पेई नाराज़ु थी वेई मूंखा ऐं मूंखे बस हिकु ही ॻाल्हि चई कि तूं पढ़ाई कर दोस्ती यारी घटि कर इहो ॾिसी करे मम्मी जे अखियुनि में आंसू ॾिसी करे मां पढ़ाईअ ते वधीक ध्यानु ॾिनो ऐ हुननि जी क़दुरु ॾिठी मां पंहिंजे माउ पीउ जो कर्ज़ु त न लाहे सघंदो आं पर कुझु हुननि खे महिनत करे ॾेई सघंदो ज़रूरु आहियां